دہلی میں تفریحی صنعت میں کام کرنے کے بہت موقعے ہیں یہاں پرآپ ایکٹنگ میں سائڈ اسٹار کواسٹار بن سکتے ہیں اور ہنسی مذاق کرنے والے کلاکار اور کام ہنسی مذاق کرنے والے بن سکتے ہیں مشکلات اس میں یہ پیش آتی ہے کہ آپ کو آپ یا تو کسی فلم میں اسٹار کے رشتے دار ہوں تب آپ کو موقع دیا جائے گا یا آپ کے پاس بہت پیسہ ہو تب آپ کو موقع ملے گا یا آپ کسی ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کے جان میں ہوں جان پہچان کے ہوں تب آپ کو موقع ملے گا لہٰذا اصلی فن اس میں چھپا رہ جاتا ہے جن کو موقع نہیں ملتا یہ مشکلات پیش آتی ہیں